पहली बर्तन को साफ करने के लिये राखी या मिट्टी का पहले उपयोग करते हैं उसके बाद निरमा पाउडर निरमा पाउडर में जो अच्छा पाउडर होता है जिसे बर्तन धुलाई होता है बर्तन धुलाई करने के लिये ये सब कई प्रक्रिया हैं जैसे जितनी हो जाएँ हम लोग भर अपना यूज़ करने के लिये नारियल का खुजा और चमकीला और किसानी में पोला होता है जिसकी करते हैं और बर्तन साफ करने के लिये बहुत से तरीके होते हैं बर्तन साफ करने के लिये हर प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है निरमा पाउडर वाशिंग पाउडर कई प्रकार के पाउडर होते हैं और राख मिला कर मिट्टी मिला कर उसमें हम लोग बर्तन साफ करते हैं बर्तन साफ करने की बहुत से तरीका हैं जिसमें जैसा कोई अपना उपजा सके हर बर्तन को साफ करने के लिये तरीका अलग अलग होता है बर्तन साफ करने के लिये निरमा पाउडर का प्रयोग किया जाता है निरमा पाउडर करने के लिये वो उसके बाद पानी से धुला जाता है स्वच्छ पानी से धुलने के बाद उसकी बर्तन को अच्छे ढंग से रखा जाता है अच्छी प्रक्रिया करने के लिये निरमा पाउडर का प्रयोग किया जाता है निरमा पाउडर को बर्तन धोने के लिये काम आता है और उसके बाद मिट्टी राखी में मिला कर तैलीय बर्तन को साफ किया जाता है बर्तन बर्तन की कई प्रकार के होते हैं बर्तन को धुलाई करने के लिये साफ करने के निरमा पाउडर का प्रयोग किया जाता है निरमा पाउडर में कई प्रकार के पाउडर होते हैं जैसे तैलीय पदार्थ को राखी या मिट्टी मिला कर के बर्तन को साफ करते हैं तैलीय बर्तन को अधिकतर राखी मिट्टी मिलाकर ही साफ किया जाता है उसके बाद केवल निरमा से धो कर के बर्तन को पानी से साफ करके अपना रख दिया जाता है हर परिवार में हर घर में निरमा पाउडर का प्रयोग हो रहा है निरमा पाउडर को साफ करने के लिये प्रयोग किया जाता है हर घर में बर्तन को धुलाई निरमा से हो रही है बर्तन माँजने का अलग ढंग से आता है वह बर्तन माँजने वाला अलग पाउडर आता है और साबुन भी आता है जैसे जिसका जैसे उपयोग कर सके बर्तन को धोने के लिये बहुत सारी प्रक्रिया हैं जैसे हम उपयोग करें वैसा ही मतलब सही है मिट्टी अधिकतर लोग देहात में मिट्टी का प्रयोग और राखी का प्रयोग करते हैं जो ईंधन का जला होता है वही राखी होता है उस ज़्यादातर जैसे गरीब आदमी है तो निरमा नहीं मिलता है तो राखी से ही बर्तन को माँज लेते हैं बर्तन को सफाई करने के लिये बहुत से लोग हैं तो अच्छे अच्छे पाउडर का भी प्रयोग करते हैं जैसा आमदनी होता है वैसा अपना अपना प्रक्रिया होता है आमदनी के हिसाब से ही हर लोग अपना कार्य करते हैं गरीब आदमी तो मिट्टी और राखी का ही प्रयोग करते हैं बर्तन साफ करने के लिये बहुत सी प्रक्रिया है प्रक्रिया अपना अलग अलग कर सकते हैं बर्तन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिये और खाने पीने के लिये हमेशा स्वच्छ ही खाना पीना खाना चाहिये बर्तन की धुलाई साफ रहेगी तो कोई प्रकार का किटाणु नहीं रहेगा और स्वास्थ्य सही रहेगा बर्तन को साफ रखने के लिये स्वास्थ्य भी जरूरी है बर्तन साफ नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य भी नहीं सही रहेगा तैलीय पदार्थ को हमेशा मिट्टी और राखी से मिला कर के ही बर्तन को साफ कर सकते हैं समझ समझ में आ जाए तो उसके बाद बर्तन को धुलाई करके हर प्रकार से बर्तन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिये घर में सफाई होना चाहिये जहाँ बर्तन रखें वहाँ साफ सुथरा होना चाहिये बर्तन रखने का सामान अलग होने चाहिये कि पानी रीस कर निकल जाये उससे बर्तन क्या है कि सूख जाता है अब आदमी अपना खाने के लिये बर्तन हमेशा साफ रहता है और तुरंत अपना भोजन खा लेते हैं बर्तन रखने वाला आता है उसमें बर्तन धोकर के रख देना चाहिये इससे धूल गर्दा नहीं पड़ता है और नीचे का पदार्थ कोई नहीं लगता है इसलिये स्वच्छ हो जाता है